भारत में विभिन्न जाति धर्म समुदाय अन्य देश और अलग अलग तरह के जनजातियाँ निवास करती हैं जहाँ तक छुट्टियाँ और त्यौहार का सम्बंध है यह अलग अलग जातियों जनजातियों दूसरे देश के रहने वाले लोगों और उनसे जुड़ी हुई त्यौहार इस पर निर्भर करती हैं परन्तु इन सबके बावजूद आमतौर पर दिवाली और छठ पूजा महत्वपूर्ण है हाल ही की दिनों में छठ पर्व के त्यौहार का समापन हुआ है जिसे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें आमतौर पर दो तीन दिनों का पूजा पाठ उपवास रखना पानी में अर्घ देना सूर्य का नमन करना और इसमें शामिल की जाने वाली सारी वस्तुओं का ईश्वर के समक्ष अर्पण करना और कामना करना बेहतर जीवन की जिसमें सूर्य का उगना और सूर्य का अस्त होना और फिर अगले दिन सूर्य के उगने तक की प्रतिक्षा करना और जा कर समापन होती है जो यह संकेत देती है कि हमारे जीवन में एक नया सूरज अएगा और इस त्यौहार का सम्बंध लोगों के मनोरंजन मानसिक भावनाएँ और ईश्वर के विश्वास से जुड़ी हुई होती है जिसमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनना मनोरंजन के अन्य साधनों पर निर्भर होना पटाके लाना या फिर गाना किसी गायक को बुलवाना इस तरह की क्रियाकलापें शामिल की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के किसी भी त्यौहार का और किसी भी जाति या धर्म से केवल व्यक्ति अपने बीते समय के पुराने और बुरे यादों का त्याग कर मनोरंजन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो जीवन का एक अहम हिस्सा है कि हम बीते समय का और समय के किसी ऐसे यादों का जो हमें तकलीफ पहुँचती है या पहुँचा सकती है त्याग करें और नए त्यौहार का जो प्रतिवर्ष हम मनाते हैं उसका स्वागत करें और कोशिश करें कि ऐसा हम कर पाएँ इसका सम्बंध इसी से होता